गाड़ी भेलय जेना काल्हिये हम चारि चकिया बुक कयलियै जे हम दरभंगा जेबय हमरा ट्रैन पकड़नाइ छै एक बजे तऽ उ बुक जे कयल भऽ गेलय तऽ ड्राइवरके फोन नंबर लेलियइ तऽ फोन जब कयलियै तऽ कहलियइ आबु अहाँ जे ड्राइवर जे कि कहय छै हम काल्हिये गाड़ी बुक कयलियइ एखनि धरि अहाँ नहि पहुँचलियइ किएक नहि पहुँचलियइ हमरा एक बजेमे गाड़ी छै गाड़ी करनाइ करनाइ जब हम काल्हिये छियै तऽ अहाँ किएक नहि एखन धरि अयलियै यऽ मालिकोसँ बात भए गेलय कहलकइ नहि गाड़ीवला चलि एतय टाइममे तऽ एखन धरि गाड़ीवला नहि अयलैया तब हम आब काल्हि केना ट्रेन पकड़बय एक बजेके ट्रेन छै दरभंगामे तऽ उहोसँ नहि भेलय तकरबाद आब हम कि करी दोसर गाड़ीवला के मँगबी दोसर गाड़ीवला के फेर फोन कयलहुँ फेर फोन कयलहुँ दोसर गाड़ीवला आयल तब ट्रेन पकड़ ट्रेन पकड़ेलक उ धरफरमे ट्रेन पकड़ेलहुँ तकरबाद हम बजार गेलहुँ बजारमे सब किुछ कयलहुँ गाड़ी घोड़ा जेना भेल तऽ उ गाड़ीवला फेर दोसर गाड़ीवला उ गाड़ीवला फेर ई आयल जे हमहीं आनि देब तऽ हमहीं उ कहलियै कि नहि नहि हमरा बात अर भए गेल छै दोसर गाड़ीवलासँ आब अहाँ किएक आनबय तऽ कहलकइ कि नहि अहाँ हमरा लेट भए गेलय कतहु इमरजेन्सीमे चलि गेलियइ रहय हमरा लेट भए गेलय तऽ उ सब नहि बुझलकइ तब उ गाड़ीवला चलि एलय फेरो तऽ वएह गाड़ीसँ फेर अयलहुँ घुरि कऽ गाड़ीसँ जे घुरि कऽ अयलहुँ तऽ गाड़ीवला कहलक कि जे नहि भाड़ा अहाँके लाइगे जायत अहाँ काल्हिय बुक कयने रहियइ तऽ कहलियइ नहि हम भाड़ा नहि देब हम दोसर गाड़ीवला जब मँगाइये लेलियइ तऽ हम भाड़ा किएक देब तऽ हम गाड़ीवला के भाड़ा नहि देलहुँ